پہلے بچپن میں مجھے پڑھائی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی ابو بہت زیادہ مارتے تھے کہ پڑھائی کر لے پڑھائی کر لے مگر میں جاتا ہی نہیں تھا پھر پھر ایک بار میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ایک مدرسے میں داخلہ لیا پھر اس مدرسے میں داخلہ لے کے پھر پڑھائی اسٹارٹ کرنے کری پھر تھوڑا بہت پڑھا جب بھی پڑھائی بہت کٹھن لگتی تھی پھر مجھے پھر میں نے سوچا یہ تو بہت پڑھائی کٹھن ہے پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں پھر آگے پڑھائی کری پھر پڑھائی کرتے کرتے کرتے کرتے ماشا اللہ آج میں الحمد للہ آج میں حافظ قرآن ہوں مجھے اب پڑھائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں اردو کی بھی پڑھائی کرتا ہوں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں اور بھی پڑھائی کرتا ہوں